गोथेयाखै अह अह अह ओइ अह आंनाव आलु दं खब अह अह खफि आलु जोगोनार दं मुला दं बेगसेयाव बेसे लांगोन नोंलाय बेगसेयाव दुइ हाजारसो होदो

हा मानो बांद्रायनोसै बिदिनो बांद्रायनाय नङा दे बेखिनियालाय होखा नांखागोन्ना आंहाबो खस्थ' दंना है खमद्राय जागोन बायदि मोन्दां खमद्राय जागोन आलु दङ आरो आलु दं आलुवाबो बिदिनो थिनावसो थांगोन थिन हाजारावसो

अह थिन हाजार बेसेयाव लांगोन नोंलाय दुइ हाजारसिमफ्राव हागोन आरो हानायालाय थेवबाबो बेनि खमाव हानाय नंला आङो दुइबा हागोन दुइ हाजाराव

खफिखौ माबायाव हो होदो सारियाव नोङो फन्द्रस'वावसो लांथारसै हो दे होमबालाय लांदो दे लां

राइदआव आङो आलुखौ थिना दोनखाबाय आलुखौ अह खमद्राय जागोनदां आंहा टमिट' दङ' टमिट'बो दं बायसुं बेलाथि बेखौबो माबा बावनांगौसो दुइ सारि बेग मोनसेयाव

देरस'ल' हो अह दे होम्बा दे लाबो लांफैदो आं सारि होन्दोंमोनना गाबोन अह लांफैदो खै खैथासोआव फैगोन नोङो खैथासोआव फैगोन अह दे खोनादों दिसुं बेयावनो लोगो इसाव फैबासो लोगो मोनगोन आंखौ जाबाय अह दे दोन